हीरो हिरोइन जे छै से शूटिंग करय जाइ छथिन बम्बइ होय या कहीँ मन्दिर होय खेतमे होय तऽ कोनो कोनो फिलिम इतना अच्छा होइ छै जे आदमी समाजमे ओकर विकसित होइ छिकै जे देखि कऽ आदमी जे समाजमे कहै छिकै जे कितना सुन्दर ई फिलिम बनल छै हीरो हिरोइनके कितना मतलब जे फिलिम अच्छा बनै छै तकर मतलब अथी करै छिकै इ लिए जे फिलिमके जेना सीरियले भेलै तऽ सीरियलोमे अच्छा अच्छा होना चाहिए जे ताकि लोक देखय तऽ समझै हँ ई फिलिम छै समझदारी समाजमे तऽ फिलिम ओ बनबयके लिए हीरो हिरोइन कितना मेहनति करै छथिन हमर फिलिम बिहारमे ट्रस्ट करय लोक हमर बड़ाइ करय ई लिए जे फिलिम जब जब भी बनबै तब अपना अच्छा फिलिम शूटिंग करय चाहे मन्दिरमे मन्दिर भिरुन होय चाहे अच्छा सुन्दर बगीचा होय चाहे कहएँ अच्छा जगहमे चुनि कऽ अपना फिलिममे चुनि बनबै छथिन तऽ फिलिममे अपना समाजमे ओ लौकैत छै कि हँ ई फिलिम बहुत सुन्दर छै